मैं आपको कुछ सामान्य व्यवसाय के बारे में बता सकती हूँ जो विभिन्न सांस्कृतिक और महतपूण भूमिका निभाते हैं जैसे कृषि यह दुनिया भर में सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है लोग भोजन कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए फसलों और पशुओं का उत्पादन करते हैं व्यापार में यह वस्तु का सबसे से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या का व्यवसाय है व्यापारियों ने विभिन्न सांस्कृति के बीच संपर्क और आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है कारिगिरी यह विभिन्न समाज के सामग्रियों से वस्तुओं को बनाने का व्यवसाय है कारीगरों ने कलाकृतियाँ उपकरण और अन्य उपयोगी वस्तु बनाई हैगी सेवा यहाँ लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के का व्यवसाय शिक्षक डॉक्टर और अन्य सेवा प्रदान सामाजिक के लिए महत्वपूण योगदान निभाता है उद्योग में यह बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करने का व्यवसाय है उद्योगिक क्रांति ने दुनिया भर में अर्थव्यवस्था और समाजिक को बदल दिया है इन व्यवसाओं में कुछ जैसे कृषि और व्यापार समय के साथ विकसित हुए हैं अन्य व्यवसाय जैसे उद्योगक नए हैं

यह परिवर्तन कईं कारगरों के कारण होता हैगा जैसे तकनीकी प्रगति आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परि वर्तन यह महत्वपूर्ण है कि हम विभिन्न संस्कृतियों के में व्यवसायों की भूमिका को समझें और हमें यह समझने में मदद कर सकता हैगा कि दुनिया कैसे बदलती है और लोग अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं